आमच्या बार्देशांत पावस आसूं किवा विन्टर सिझन सुद्दां आसूं गर्मी जाता विन्टर सिझन फक्त सकाळचेंच मातशें थंड लागता आनी रातचें पूण चडश्या टायमार खतखतोच मारता बिकोज आतां सगळे सगळे कडेन झाडां आमच्या बार्देशांत कमी उरलां म्हणून ही गत